सभिनि खां पहिरियों त मां जेके अलॻि अलॻि ऐपनि आहिनि उन्हनि ते वञी करे इहो ॾिसंदसि की जेके कपिड़ा मूंखे पाइण वणंदा आहिनि उहे कहिड़ी ऐप ते मौजूदु आहिनि ऐं जेकी ऐपनि जा कपिड़ा मूंखे वणंदा उन ऐप ते वञी करे मां पंहिंजी पसंदि जे कपिड़नि जी नाप बि ॻोल्हींदसि ऐं अगरि मुंहिंजी नाप जा कपिड़ा मिली था वञनि उन ऐप ते त उन खां पोइ मां हुन ऐप ते वञी इहो ॾिसंदसि की जेके रंग मूंखे वणंदा आहिनि मतिलबु जहिड़े रंग जा वॻो मूंखे खपे उन रंग में हू वॻो आहे की कोन्हे अगरि मूंखे मुंहिंजे पसंदि जो जेको रंगु आहे उन में हू वॻो मिली थो वञे त मां हुन जो पोइ ऑडर बुक कंदसि